हेलो आं डॉक्टरा फोन लागला आं डॉक्टरा फोन लागला न्ही आं हाडाचो डॉक्टर आं म्हाका मातशें त्रास जाता मागे हाडां बीन सगळीं हाताचीं पांयाचीं मागीर हड्ड्यान बीन खुबशें त्रास जाता कित कर म्हणटा ना पडोना सद्द्या पूण आमी हार्डवर्क काम करता न्ही शेतान काम करता काजू सकाळपाच्यो आनी मागीर जॉयन्ट जॉयन्ट हय तेच तें जॉयन्टाचे त्रास जाता म्हाका हाडां म्हणकीर जॉयन्ट बेक पेन जावं खंय खंय जॉयन्ट आसा पय हाडां आसा थंय खूब त्रास जाता म्हाका हम् ना म्हाजे कडेन कांय ना सद्द्या पूण आमी ते घरा कडेन झाडपालो झाडाच्या पाल्याचे कितें बुड्डून बी अशें करून पिता नोर्मली आमचे गांवटी वखद म्हणटा तशें हय मागीर आं ना म्हाजे कडेन सद्या ना पूण कसलें ना सद्या म्हाजे कडेन ना पूण कित करूं आं हय हय येवपाश हय येता येवपाक कांय प्रॉब्लेम ना नू ना तूं सांग न्हू केन्ना टायम तो म्हाका केन्ना येवपाचे तूं आसतले थंय थंय क्लिनिकांक तुज्या हां ओके मागीर आं सांजे तिनां उपरांत हांव थंय न्ही आं आं ओके ओके आनी मागीर ती सारको टायम आसतलो कितें अपॉंन्टमेंट कितें तशें बीन कितें आसतले तुजें ओके पूण म्हाका बेगीनच्या बेगीन निवळ आनी म्हाका हाडाचें पूण म्हाका कशें म्हाका डॉक्टर कशें आसा जाणा पय म्हाका बेगीनच्या बेगीन निवळ जावपा जाय कित्याक लागून मागे काम आसता न्हू तेका लागून हय हय हा चड लागतले पयशें ओके पळयता पयशाची अरेंन्जमेंट करता मागीर येता हांव हा ओके बरें बरें ओके